وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون

آپ کو میرا نمبر کس نے دیا جی جی وہ بات تو ٹھیک ہے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا کیسے آپ کو میرے بارے میں پتا چلا کہ میں مطلب یہاں پر پورنیہ میں زمین سیل وغیرہ کرتا ہوں اچھا تو آپ کو کیا آپ تھوڑا تیز بول سکتے ہیں آواز سے آپ کی آواز تھوڑی سلولی آ رہی ہے تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو مطلب کیسی زمین چاہیے کس ریٹ کے حساب سے چاہیے دیکھیے آپ کو تو میں پہلے بات بتا دوں کہ میرے پورنیہ شہر میں بہت مہنگی بکتی ہے یہ پورنیہ یہ شہر آفیشل شہر بن گیا ہے بہت مہنگا شہر بن گیا ہے تو اس میں آپ کو پہلے کے حساب سے ابھی پہلے کے ریٹ کے مقابلے میں ابھی بہت زیادہ ہے تو آپ کس ریٹ کے حساب سے زمین خریدنا چاہتے ہیں بتا دیں مجھے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا جب آپ کو صلاح الدین صاحب نے میرا نمبر دیا ہے آپ کو وہ تو میرے بہت اچھے قریبی دوست ہیں اسی لیے میں آپ کے لیے اچھا ہی کروں گا اچھے والا ہی دلاؤں گا آپ کو امید ہے کہ میں آپ کو خراب تو نہیں دلاؤں گا جی جی بالکل وہ تو میرے پاس بہت ہے ابھی پورنیہ میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پہ خالی زمینیں ہیں تو کیا آپ سامنے آ کر کے دیکھ کر کے لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا ہاں تو ٹھیک ہے آپ ٹینشن نہ کیجیے میں ویسے بھی بغیر دکھائے ہوئے زمین کسی کو دلاتا نہیں ہوں لیکن آپ کو دکھا کے ہی زمین دلاؤں گا تو آپ کب آئیں گے اور آ کر کے بھی باقی یہاں آ کے بات کرتے ہیں لگ بھگ پانچ سے سات لاکھ کٹھا پڑ جائے گا ہمارے پورنیہ میں جی ٹھیک ہے آپ سوچ سمجھ کر کے آئیے ہمارے سامنے آ کر کے بات کیجیے میں آپ کو دلاؤں گا ان شاء اللہ باقی باقی کی بات سامنے آ کر کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ